हँ अरे जिलाके बारेमे हुँ अररिया जिलामे घुमैके लेल ई बहुत किछु छै अहाँ आबू मन्दिर सब छै अररियामे काली मन्दिर नामी काली मन्दिर छै प्रसिद्ध छै बहुत जगह घुमै छिए सुन्दर जगह छै अहाँ ओतए घुमि सकै छिए हँ छै ओतहु अहाँ घुमि सकै छिए अररिया जिलामे हमरा सभके परसा हाट पड़ैए परसा हाटमे मन्दिर यऽ भोला बाबाके मन्दिर यऽ दुरगा महारानीके मन्दिर यऽ राम जानकीके मन्दिर यऽ बहुत सारा मन्दिर यऽ मेला लागैए सबकिछु बहुत सुन्दर जगह छै ओतहु अहाँ आबिके घुमि फिरि सकै छिए सड़क छै बनल हँ ओतए मेला लागै छै हमरा सभके पूसी पुर्णिमामे हुआँ बहुत प्राचीन मेला छै हुआँ बहुत पुराना जमानासे ओ चलि रहल छै ई प्रथा आबि रहल छै लकड़ीके समान अहाँ जे खोजबै सब मिलि जाएत दऽ पर्सन यू आर स्पीकिन्ग विथ वएहसब मिलि जाएत पलङ्ग कुरसी टेबुल वगैरह अलना सब रङ्गबिरङ्गके चीजसब अहाँके बनल बनाएल मिलत हँ अररिए जिलामे पड़ै छै ओहो रानीगञ्जमे मेला लागै छै बस स्टैण्डमे ओतहु काफी समान सब आबै छै जे चीज चाहबै अहाँ खरिदैलए ओसब चीज अहाँके खरिद सकै छिए बहुत कम दाममे सस्तामे समान अहाँकेँ मिलि जाएत देखिऔ जहाँ तक कि हमरा यऽ ओकर तऽ अभी फिलहाल बनिए रहल छै अभी बनल नहि छै लेकिन घुमैलए चाही देखैलए चाही तऽ देखि सकै छी जै सकै छी अभी बढ़िआँसे बनल नहि छै ठिके छै आबू हम अहाँकेँ घुमै देब अररिया जिला जहाँ जहाँ घुमैके हेतै जहाँ जहाँ प्राचीन जगह बढ़िआँ हेतै ओतए अहाँ घुमि सकै छिए ठीक ठीक छै आबू जाइ छी